तकनीक जे छै से चिकित्सा जरूरतकऽ पूरा तरहसँ पूरी तरीकेसँ पूरा करयमऽ मददगार नहि छलय हँ जहाँ तक बात ऑनलाइन परामर्श जे छै से अहाँ कोनो छोट मोट अगर अहाँकऽ दिक्कत यऽ तऽ ओहिके लिअ अहाँ लय सकैत छियै बुकिंग कै करब बहुत ही आसान छै ओहि माध्यमसँ दबाइ देखने भी आसान छै किआकि अहाँ कोनो भी दबाइ अहाँ घरऽ बैठल आरामसँ ऑनलाइन ऑर्डर कयकरके चौबीससँ अठतालिस घण्टाकऽ अन्दर अहाँकऽ घरऽ पर अहाँकऽ पता पर अपने आप पहुँच जाइत नजदीकी क्लिनिक सभकऽ बारेमऽ पता लगायब सभसे अच्छा छै किआकि एहिमऽ तकनीक बहुत ही ज्यादा सुविधाजनक बना देलक हँ कि अहाँकऽ सिर्फ अपन अथी दऽ दिऔ लोकेशन ओन कए दिऔ फोनमे अहाँ सर्च कए दिऔ कि हमरा ई चीजकऽ क्लिनिक चाही तऽ पूरा बता देत ई ई क्लिनिक छलह ओहि पर डॉक्टरके बारेमे भी पूरी तरीकासँ जे छै डॉक्टरकऽ बारे मऽ पूरा इन्फारमेशन एवेलेबल छै जे ओ डॉक्टर कतहुँसँ पढ़ल छथिन कतय दिनसँ प्रैक्टिस कऽ रहल छथिन ईसभ बारेमऽ हर चीज ओतय एवेलेबल छै तऽ खासकरकें जे छे तकनीककऽ फायदा जे भेलय हँ ओऽ कोनो जे छै से परामर्श लएमऽ नहि भेलय हँ लेकिन परामर्श कतहुँ लेल जाय एकर पता लगाबयमऽ दबाइ देखनेमऽ जेना कोनो तरहके दवाई रहैत छै जे पुरनका आइ काल्हिकऽ खासकरके ग्रामीण परिवेशकऽ बात करि तऽ कोनो दबाइ रहैत छै जे पुराना ओकरा सभकऽ याद रहैत छै लेकिन ओकरा सभकऽ श्योर होयमऽ मदद करैत छै जे ओसभ जे एकबेर गूगलपर देखि लए छै जऽ हँ ई दवाई छी हँ इएह चीजकऽ रहै तऽ ओसभ निश्चिन्त भऽ जाइत छै हँ ई ओहि चीजकऽ दबाइ छी हम सही लऽ रहल छेलियै तऽ ईसभमऽ कारगर छलह ओ